ہندوستان میں اردو بولنے والی برادریاں ثقافت میں اس طرح حصہ لیتی ہیں کہ وہ کئی مضامین شائع کرتے ہیں اور کئی طرح کے مضامین لکھتے ہیں جس سے لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے اور لوگوں کو تہوار اور الگ الگ مضامین پر ان لوگوں کو تعلیمات فراہم کی جائے اور جیسا کہ چھ کے این سی آر ٹی کے بک میں پھول والوں کا سیر کہ ایک کہانی ہے اس میں تہواروں کے بارے میں کیا خوب ذکر کیا گیا ہے اور جو ثقافتی شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنے بارے میں بھی اپنے کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں اور وہ اپنی علمی تگ و دو سے جتنا کوشش کرتے ہیں اور جتنے ہی زیادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کئی کئی مضامین اور کئی کئی کتابیں تیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں لوگ اس کو پرھیں اور اس سے اپنی علمی مصروفیات

کو بتلائیں جیسا کہ پھول والوں کے سیر میں ہم نے کہانی پڑھی ہے اولیٰ کی کتاب میں اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے ایکتا ایکتا کا پیغام دیا گیا ہے کہ سب تہوار منائیں مل جل کر ہندوستان کی جو ثقافتی ہیں اس کو مل جل کر تہوار منائیں